हँ हमरा ओहिठम गाममे पानिक कमी आब कनि बेसी भऽ रहल अछि किया तऽ पानिके लेयर नीचाँ जा रहल छै आओर पहिने तऽ रउदी खूब होइत छले एखनो रउदी भऽ जाइए रउदी आओर बाढ़िके ई इलाका छै एहिठाम बड असर पड़ैए हमरासभके रउदीमे उपजा बारीके बहुत दिक्क़त भऽ जाइए पानिके अभाव भेलासँ पोखरि सुखा जाइए आओर कलमे सेहो कल चला कऽ कतेक पटा सकतै ताहि दुआरे सभटा जे जेतेक जजाति छनि गामक से किसानसभ जे उपजबैके कोशिश करैत छथि से ओ जड़ि जाइत छनि हमरासभके रउदी भेलासँ पानिके कमी तऽ ठीके भऽ जाइए आओर ईसभ पर बड असर पड़ैए पानि नहि रहत तऽ माल जाल के पानिक पीबाक अभाव भऽ जाइत छनि पोखरि सुखा जाइए तऽ केना पटौनी हैत केना कोन अन्न उपजत अन्नसभ महग भऽ जाइए बाहरसँ अनेबामे ओकरा किनय पड़ैए हमरासभके तऽ बहुत बेसी हमरासभके ओहिपर असर पड़ैए महँगाइ बढ़ैए आओर सभके जे छोट कमाइवला सभ छथि तिनका सभके खयबा पीबामे बड असर पड़ैत छनि बेसी पाइ खर्च करैत छनि सरकारके तरफसँ बहुत हुनका सभके फायदा भेट रहल छनि अन्न भेटैत छनि लेकिन ओहिसँ तऽ पूरा नहि होइत छै ओ तऽ अपन जखन उपजैत छै तऽ बेसी जेना एखनो दलिहन तऽ उपजि गेलैए लेकिन गहूम तहूमके उपजामे असर पड़ल छै ओ आब एहिठाम एखन पानिक बड अभाव भऽ गेल अछि बहुत दिनसँ पानि नहि पड़लए ताहि दुआरे गामक जिन्दगीपर तऽ ओ तऽ पानि वर्षा प्राकृतिक संसाधनपर ईसभ जे जी रहल छै तकरा सङ्गे बहुत बेसी अभावक ओसभ अनुभव कऽ रहल छथि ओसभ से हमसभ देखैत छी